پیدل سفر کرنے کے لیے میرا پسندیدہ خطہ پہاڑیاں ہیں دیکھیے جو ہری بھری پہاڑیاں ہوتی ہے جب ہم ان پر ہائکنگ کر کرجاتے ہیں خصوصاً جب دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں تو جو مزے آتے ہیں ان کا کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے بھائی اور جب ہم پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہوتے ہیں اور غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے ہمارے بالکل سامنے سورج جب غروب ہوتا ہے وہ منظر اتنا پرکشش اور اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ میں اب اس بارے میں کیا ہی بیاں کروں